मेरा ऐसा मानना है कि जैसे बड़े बड़े संस्थान जैसे आई आई टी आई आई एस सी आई आई एम जो भी यह बड़े संस्थान है इनमें पढ़ाई की लागत हर कोई नहीं उठा सकता है क्योंकि अगर जैसे कोई गरीब परिवार का बच्चा है वह पढ़ने में अगर होशियार है तो वह गरीब परिवार का होने के बाद अगर उसकी वहाँ अगर वह आई आई टी में अगर जाना चाहता है तो उनकी पढ़ाई की जो लागत है वह गरीब परिवार होने होने के कारण वह इनकी यहाँ पर फीस नहीं भर सकते हैं लागत नहीं दे सकते हैं तो ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में जो बच्चे प्रतिस्पर्धा और छात्रों पर जो दबाव बन बन जाता है तो मेरा ऐसा मानना है की बच्चों को इस तरहे से छात्रों को इस तरहे से इन क्षेत्रों में इतना इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए वह अपने जो साधारण जो पढाई करके अपना भविष्य बना सकते हैं उस पर ही ध्यान दें इस तरह से आई आई टी में जाने के लिए या आई आई एम में जाने के लिए उन्हें इस प्रकार से अपने मानसिक दबाव में नहीं आना चाहिए